आंनि नुनो मोननायाव क'क्राझार जिल्लायाव मिथिंगायारि आबहावा होननानै बुंङोबोला मिथिंगायारि फुंखा आबहावानि फुंखा होननानै बुंङोब्ला जेबो गाज्रि नुनो मोना मिथिंगायारि आबहावानि बेलायावबो मोजाङैनो दङ आरो आबहावायारियावबो जेबो आङो प्र'ब्लेम मोना दै दै अरनि जेबो

तकलिब गैया आरो आंनि जिल्लायाव दैनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेबो अभाब मोना आरोखि नांगौ बायदि मोनो आरो गुबुन जायगाफोरनि बायदि गुबुंले बा मैला दै मोना मोजाङानो दैनि बेलायाव बुंनो थांङोबा जोंहा जेबो खमि गैया होननानै बुंनो हायो आरो जितुनाकि मिउनिसिपालनि साफा खालामग्रा बिसोरो दाखोर गारग्रा बेफोरखौ बिसोरो चेक खालामो नायदिङो जेब्लानो गारनायनि जायो अब्लानो लांनो फैयो जेबो आंनि माबायाव नुनो मोनाखै मोजाङानो